हाणे त एक्चुली हरि कंहिं घरु में फ़िल्टर अची विया आहिनि एक्वा गार्ड ऐं सभु अलॻि अलॻि कंपनियुनि जा फ़िल्टर अची विया आहिनि त उहे युज थीन्दा आहिनि उनमें लाइट जो क्नज़ियुम थीन्दी आहे परि पंहिंरे ज़माने में असां पाणीअ खे साफु ऐं पीअणु लाइकु बड़ाईंण लाइ फिटिकी जो इस्तेमालु कन्दासीं फिटिकी पियण सां त पाणिअ जी जेकी मथी मिट्टी थीन्दी आहे त उहा हेठि वेही रहन्दी आहे त असांजो पाणी प्युरिफाए थी वेन्दो आहे ऐं असांखे जाम वधीक तकलीफ़ लॻन्दी आहे त पाणीअ खे असां गरमु करे बॉइल करे पीअन्दा आहियूं